आमच्यो ग्रामीण शाळा गांवांनी आसतात जातून येरादारी कमी आसतात ताका लागून भुरग्यांक चलोन इस्कोलाक वच्चें पडटा शारांतल्या भुरग्यांक येरादारीक लागून चडशे त्रास जायना ग्रामीण शाळेन इमारती ल्हान आसतात आनी शाराच्यो इमारती व्हडल्यो आसतात जातून भुरग्यांक रावपाक हॉस्टेल बी आसता शारांतल्या श शाळांनी सवलत्यो जायत्यो आसतात खेळपाक कंप्युटर शिकपाक मोज्ग शिकपाक आनी हालींच्या तेंपार आदाराक पडटा तें शिकप शिकपाक मेळटा